میرے علاقے میں بہت سے پرائیویٹ بینکس ہیں جیسے کوٹک مہندرا بینک ایکسز بینک آئی سی آئی سی آئی بینک آئی ڈی ایف سی بینک انڈس اینڈ بینک ایچ ڈی ایف سی بینک قرضوں انشورنس کے لیے سب سے بہتر اور محفوظ بینک میرے حساب سے ایکسس ہے اس کے بعد آئی سی آئی سی آئی ہے میں نجی بینکوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں کیونکہ نجی بینک میں اکثر مختلف قسم کے قرضوں اور انشورنسی منصوبے پیش کیے جاتے ہیں جو کہ میری مالی ضروریات اور اہداف کے مطابق ہوتے ہیں نجی بینکوں کا معاونتی ماحول ہوتا ہے جہاں مجھے خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور میری مالی صورتحال کو بہتر طریقے سے سمجھا جاتا ہے لیکن کچھ چیزوں میں سرکاری بینک میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جیسے عموماً ایمانداری اور متوجہ کی بنا پہ سرکاری بینکوں کو میں ترجیح دیتا ہوں کیونکہ وہ مملکت کی اسکیموں اور قوانین کے تحت کام کرتے ہیں سرکاری بینکوں کے بیچ تعلیمی قرضوں اور اقتصادی منافع کے لیے مختلف منصوبے ہوتے ہیں جوکہ زیادہ معاون اور مددگار ہوتے ہیں